हैल्लो बस ठीक तुस सनाओ बस कुछ निं चाह् दा टाईम होआ दा हा चाह् पिया दी ही तुस सनाओ केह् करा दे ओ आहो अड़ेओ में बी सोचा दी ही आं एह् तू बड़ी स्हेई सलाह् दित्ती केह् कम्म करचै अड़ेओ

आं एह्बी गल्ल ठीक ऐ बैसे अज्जकल मन आं सारी नौकरियां गै करादियां दादियां कोल बी बच्चे बेचारे किन्ने गै रक्खने दादी हां अच्छा हां एह् स्हेई गल्ल हां एह् ते गल्ल तेरी ठीक ऐ अजकल्ल एह् आह्ला कम्म सारें कोला स्हेई ऐ ते क्रच खोल्लनै आस्तै जगह बी चाहिदी होनी हां आहो हां ते मिगी लग्गा दा दौ त्रै कमरे होन जेह्दे ई बच्चे लेटी बी सक्कन खेल्ली बी सक्कन जेह्ड़ा बच्चा खेल्लनै गी होवै शैल एह् कोई हां हां आहो कोई ते कोई खुल्ला मकान शैल होए ते बंदा उस्सी शैल फर्निशिंग करदा ते शैल कोई कम्म आह्लियां बी रक्खे ते तां गै कम्म चलदा ऐ शैल

हां हां कल्लै कि'यां होना अड़ियै अपना घर बी दिक्खना हां साथ हां ते हां कुस कन्नै गल्ल करनी ही ते चलदे कुसै क्रच आह्ले कोल ते जेह्ड़ा खुल्ले दा दिक्खदे की उ'नें केह् स्हाब रक्खे दा हां में सुनेआं कोई गांधीनगर आह्ली साईड बी खुल्ले दा क्रच ते मारी आने आं इ'यां नज़र केह् स्हाब रक्खे दा उ'नें केह् आहो आहो अच्छा अच्छा अच्छा

केह् केह् स्हाब ऐ आं कि'यां सम्हाला दे दिक्खी ते आह्गे ना कि'यां सेटअप ऐ कि'यां सम्हाला दे केह् करा दे ते आं हून ते अज्जकल प्ले स्कूल बी बंद होई गेदे ते मिगी लग्गा दा बाकी बच्चे बी इत्थें जंदे क्रच गै ते ओह्बी होई सकदा कम्म ऐ ना ते में अज्ज में अज्ज घर आह्ले कन्नै सलाह् करनी आं फिर आहो हां

चलो खरी एह् गल्ल ते पक्की सोची ते चलो खरी फिर आं तुस सनाओ बच्चे ठीक गेदे स्कूलै गी चलो ठीक ऐ फ्ही करने आं अज्ज गल्ल सलाह् करने आं ठीक ऐ ठीक ऐ ओके